وعلیکم السّلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ہاں بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کون اچھا اچھا ویری گڈ کتابیں تو بہت ساری ہیں کافی ذخیرہ ہے آپ کو کونسی چاہیے اور آپ کا عنوان کیا ہے اُس حساب سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتابیں ہیں یا نہیں ہیں اچھا اچھا ہاں اِسے تو بہت ساری ہے اور کچھ میرے پاس مہّیا ہیں اُن کے اگر نام نام ہی ہم بتا دیتے ہیں اُس میں سے اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو بتائیے گا ایک ہے اِن کی آئی کڈ ناٹ بی ہندو دا اسٹوری آف آ دلت ان دا اور دو سو ترانوے کی ہو گی یہ ٹو نائنٹی تھری اِس کا مطلب اچھا آپ کو تو پڑھنے کے لیے لینا ہے ہاں ہاں کوئی بات نہیں اور ایک ہے بریکنگ انڈیا دین آئی ایم ناٹ یور دلت اینڈ ووڈرنگ فیلکون یہ کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن اگر آپ کو کتنی ایک دو چاہیے ہی ہوں گی میرے خیال سے ابھی جی دس بجے صُبح سے لے کر کے پانچ بجے شام تک کے موجود رہتے ہیں آپ اُس دوران جو ہے آکر کے جو ہے چیک آؤٹ کر کے جو بھی بکس لینی ہو ایشو کروا لیں اور کارڈ بنوا لیجیے گا اپنا بنا کارڈ کے پھر جو ہے پوسیبلٹی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اوکے اللہ حافظ